मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और उसे बढ़ावा देने के लिए हमें अपने आगरा के ताज महल और भोपाल मध्य प्रदेश में ताजुल मस्जिद है गुफ़ा मंदिर है बिरला मंदिर है जिसको हमें समय समय पर उसको उसको हम को सजाना है उसकी जो भी पत्थर मत्थर जो भी निकल रहे हों उसका उसका मरम्मत करवाना है हमें ताकि वो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसे देखे और उस देख उसे देख कर के वो अब हमारे जो बीते हुए कल है उसके बारे में विरासत के बारे में उनको जानकारी हो कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने किस तरीक़े से हमारी विरासत को हमारी विरासत की संस्कृति को सुरक्षित रखा है जो हमारे आने वाले कल के लिए एक उधारण स्वरूप काम में आएगा इसी वजह से हमें उसे सन अच्छे से रखना है सजाना है